پچھلے زمانے کے مقابلے میں کئی اہم پیش رفت ہوئی ہیں جنہوں نے مختلف علاقوں کے رہائشوں کی مدد کی ہے ان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی تعلیم کے مواقع صحت کی خدمات اور اقتصادی ترقی شامل ہیں تاریخی واقعات نے بھی کئی ریاستوں اور کمیونٹیز کی رہائش کو متأثر کیا ہے مثال کے طور پر تقسیم ہند انیس سو سینتالیس انیس اس نے بر صغیر میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور آبادی کے تبادلے کو جنم دیا جس نے بہت سی کمیونٹیز کی رہائش کو متأثر کیا مائیگریشن اور ارگنائزیشن وقت کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف مائیگریشن بہت نے شہری علاقوں کی آبادی میں اضافہ کیا اور انفرازڈسٹر پر دباؤ ڈالا ترقی منصوبے بڑے ترقیاتی منصوبے جیسے ڈیمز ہائی ویز اور انڈسٹریز پارک پارکس نے کچھ کمیونٹیز کو بھی دوبارہ بسانے کی ضرورت پیش کی